अपना जो जीवन है यह बिजली के ऊपर ही निर्भर है बिजली न हो तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे आज के ज़माने में आज के ज़माने में बिजली का बहुत सारा महत्व है बिजली हर आजकल बड़े बड़े ऑफ़िसों में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियोंज़ में इनसे बहुत सारे काम बहुत ईज़िली हो रहे हैं जिससे हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है बिजली के ऊपर जैसे कि अपन घर में भी देखे जाए तो अपनी जो डेली रूटीन के काम हैं वह बिजली पर ही निर्भर होते हैं ज़्यादातर जो घरों में गीज़र है फ्रिज़ है वॉशिंग मशीन है यहाँ तक कि खाना बनाना भी आजकल बिजली पर ही निर्भर हो गया है जैसे माइक्रो ओवन है और इंडक्शन्स है तो इसकी वजह से आजकल बहुत जल्दी फ़ास्ट काम होने लग गया है बिजली न हो तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे यदि बिजली की कटौती होती है तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी है यहाँ तक कि अपने को अगर मतलब कहीं अपने को ऑन लाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर अपने को कहीं बिल पे करना है तो अगर लाइट नहीं है अपना मोबाइल चार्ज नहीं है तो अपन बहुत सारे जो जल्दी होने वाले काम जो घर बैठे के अपन कर सकते हैं वह नहीं कर पाएँगे इस तरह से अपना एक प्रकार से नुकसान ही होना है तो इसलिए बिजली का नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा मतलब संकट आ सकता है इसीलिए बिजली की कटौती कम से कम होनी चाहिए बिजली कटौती में रोशनी अपन बिजली कटौती अगर होती है तो उसमें अपन पहले से ही कुछ ऐसे प्लेनिंग करके रखे जिसमें आजकल चार्जिंग वाले लाइट्स आ गए हैं सोलर्स वाले जैसे दिनभर सो धूप में वो सन में वो चार्जिंग वाले लाइट रखो सोलर वाले और जब लाइट जाती है तब उसका यूज़ करो अच्छे तरीके से और उसका मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा होने लग गया है और ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों के पास इनवर्टर हो हर घर में इंवर्टर हो इंवर्टर तो ऑफ़िस में ऑफिसेस में हॉस्पिटल में या जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ है वहाँ पर यूज़ होता है हर घर में इंवर्टर नहीं इसलिए अपन जो चीज़ें चार्ज करके अपन यूज़ कर सकते हैं उतना कर सकना चाहिए